आंथ' जुनारफोरखौ जोबोर मोजां मोनो आरो बिसोरखौ बिराद अनो अमा फियो दाउ फियो आरो बोरमा फियो सैमा फियो आरो आं बिसोरनि मुंखौबो दोनो बिसोरो आंजों जोबोद गोमोन जायो मानो होनोब्ला आं बिसोरनो ओंखाम सैमानो ओंखाम होयो बोरमानो गांसो होयो अमानो आदार होयो मानो होनोब्ला बिसोरो आंखौ जोबोर मोजां मोनो आरो आंखौ नुयोब्लानो आंनि उन उन थाबायफायो बिसोरो बिसोरखौ आं जोबोर जोथोन लायो आं बिसोरखौ अनो आरो जुनारब्लाबो मानो होनोब्ला आं बिसोरखौ फिसियो बिसोरनि नामखौ दोनो नालाय ओंखायनो आङो बिसोरखौ जोबोर अनो आरो बिसोरखौ आं जोबोर मोजां मोनो मानो होनोब्ला बिसोरनि बिसोरखौ फिनानै जों जोबोर रां थाखाबो खामायनो हायो मानो होनोब्ला बिसोरो मानसिनि नांगौआव हेल्प खालामो आरो बेखिनियावनो आं दोनथ'नाय जाबाय